شادیوں جیسی بڑی پارٹی کے لیے یا اس جیسا کوئی بھی بڑا پارٹی ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم پانی کے پلانٹ والوں سے بات کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم انتظام کرتے ہیں کہ پانی کی کمی نہ پڑے اسے ہم پہلے اطلاع دے دیتے ہیں کہ ہمارے اس شادیوں میں اتنے لوگ آئیں گے اس کے حساب سے آپ کو پانی دینا ہے اور ہر وقت آپ کا ایک بندہ ہمارے پارٹ ہمارے شادی گاہوں میں رہے اور جب بھی پانی کی ضرورت پڑے تو آپ پانی فوراََ پہنچائیں اور ہم پانی پلانٹ والے کو کچھ اسٹرا پیسے دے دیتے ہیں تاکہ وہ پانی پہنچانے میں کمی نہ کرے اور اس طرح کے ہم انتظام بھرپور رکھتے ہیں